मां जंहिं कपिड़े खे ठाहिणु चाहींदी उन जो डिज़ाइन मां ख़ूब सोचे करे पंहिंजे दिमाग़ में की हीअं ठाहिणु खपे पोइ वरी मां कंहिं बि मेगज़िन में बि उन खे ॾिसंदी आहियां इन टाइप जी का डिज़ाइन हुजे कॾहिं गृहशोभा में मेरी सहेली में पोइ जेका डिज़ाइन पसंदि ईंदी आहे उन जो खे मिक्स एन मेच करे पोइ ठाहींदी आहियां पोइ इन में मुंहिंजी मदद कॾहिं मां ऑनलाइन बि इन मां मदद वठंदी आहियां या कॾहिं मां पंहिंजी साहिड़ीअ खां पुछंदी आहियां की हिन में हिन कलर जो मिक्स ऐं मेच कयूं इहे सभु आइडिया कॾहिं मतिलबु ऑनलाइन कॾहिं दोस्तनि खां वठंदी आहियां ऐं मुंहिंजी पसंदीदा ब्रॉंड ब्रांड आहे लिवास राघास एच एन एम